मेरे मध्य प्रदेस से मुझे सब से ज़्यादा पहाड़ पसंद है जिस में मैं पचमढ़ी गई थी और पचमढ़ी का नज़ारा मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर मैं कम से कम सात से आठ घंटे रही वहाँ का हर नज़ारा देखा और वहाँ पर जब मैंने सूर्य अस्त होते हुए देखा तो वो नज़ारा मुझे बहुत पसंद आया ऐ कि मैं तो कितनी पास से मैं सूर्य अस्त होते हुए देख रही हूँ है वहाँ की जो पत्तियों पर जो ओस और बर्फ़ीली जो पड़ी थी वो ऐसी लग रही थी जैसे मोतियों की चम मोती चमक रहा हो है और वहाँ पर जब मैं खा भरते की कड़ी बना खा रही थी गर्म गर्म वहाँ पर मेरे को बहुत सुंदर लगा इतना सुंदर लगा कि उस चीज़ को मैंने अपनी आँखो में क़ैद कर लिया है वो नज़ारा मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ मुझे बहुत सुंदर लगा पहाड़ो में चढ़ने चढ़ने के अलावा पचमढ़ी की हर चीज़ मुझे बहुत पसंद आई और इसके अलावा क्या है वहाँ पर जब मैं वहाँ गई तो मेरे को पहाड़ों को देख के इतना मन ख़ुश हो रहा था मेरा तब मेरे को ऐसा लग रहा था मैं पहाड़ों ही पर रह जाऊँ